ते गल्ल करगे अज्ज जेह्ड़ा में इक बंदे नाल कम्म कीता दा ते मी किन्ना किन्ना परेशानियां आई दियां ओह्दे नाल कम्म करदे नाल में जदूं पीऐच्चडी ज्वाइन कीती दी ते मेरा इक सीनियर ऐ में नांऽ निं लैगा उं'दा ते जदूं में कम्म स्टार्ट कीता ते मी बड़ी परेशानी आवा दी में नमां कन्नै कम्म कोह्दे कोल सिक्खां में उसी आखै दा मी एह् दस्स ओह् दस्स सैंपल कुत्थै रक्खे दे न उ'नें मी कम्म दस्सेआ नां सैंपल दस्सेआ ते जदूं जून जुलाई दियां छुट्टियां आइयां ते ओह् घर नट्ठी गेआ में दो म्हीने पिच्छें इत्थै कल्ला रेहा ते मेरे लेईं बड़ी परेशानी होई ही केह् करगे किस तरह् कम्म करगे पीऐच्चडी ज्वाइन ते करी ओड़ी ते बट कम्पलीट किस तरह् करगे सिनियर ते कोई दस्सै दा निं नां सैंपल दस्सै दा नां दस्सा दे कि कम्म कियां करना ऐक्सपैरिमैंट की तदूं लैब च मेरा जेह्ड़ा सीनियर हा में उं'दे नाल गल्ल कीती ते ओह् बड़ा शैल बंदा उ'नें मी दस्सेआ के कि'यां कि'यां कम्म करी उ'नें मैह्न्नूं स्टार्टिंग तूं दस्सेआ कि तूं सबतूं पैह्लां सैंपल किट्ठे कर जेह्ड़े तू जिस च कम्म करना ऐ ते अस्ताल गेआ उद्धर में कैंसर मरीज तक्के कैंसर दे मरीजां कोलूं सैंपल किट्ठे करियै मी बड़ा टाइम लग्गी गेआ ते इक दिन च लगभग इक तू दो सैंपल लभदा उत्थूं डाक्टरां नाल करनी डाक्टरें ई मोटीवेट करना पेशैंट नाल गल्ल करनी पेशैंट नाल सैंपल लेना ते किश पेशैंट इन्ने कमजेर होई गेदे लग्गा दा हा की जे थोह्ड़ा जेहा ब्लड्ड बी लैता ते इ'नें मरी जाना ओह्दे कोलूं ब्लड्ड लेना फिर ओह्दे कोलूं फार्म भरोआना डिटेल भरनी सारी किश ते फिर जो मी दस्सेआ करना ऐ में निकली गेआ फीलड च मी लगभग साल डेढ साल लगी गेआ ते में सारे सैंपल किट्ठे कीते